پہلے میرے پاس سِلائی کے لیے چھوٹی مشین تھی پھر اُس سے ذرا تکلیف ہوتی تھی اور سیون بھی ذرا ٹھیک طرح سے نہیں آتا تھا آ اب بی میں ماشاء اللہ سے اب میرے کو بہت اچھا سینا آ گیا میری سِلائی دیکھ کے میرے شوہر کیا میرے شوہر جو ہے سو چھوٹی مشین کے میں پہ جلدی جلدی نہیں ہو رہا بلکہ بڑی مشین میرے کو لا کے دئیے اُس سے میں جو ہے سو ایسے کورنمنٹ اسکول کے جو ڈریسز ہے وہ ابھی بھی میں سی رہی ہوں وہ ڈریسز ابھی بھی سی رہی ہوں میں اور سب لوگ میرے کو لا کے دیتے اور بڑی مشین آنے سے میرے کو بہت فائدہ بھی ہُوا اور اُس میں جو ہے سو ٹائم بھی جلد ٹائم کم لگتا کام جلدی جلدی ہوتا اُس سے اور مزید اور مزید جو ہے سو اُس کے اندر کیا ہے بولے تو سسٹم ہی طریقہ ہے کہ اپنے کو زیادہ کیا مطلب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسانی سے جلدی جلدی کام ختم ہو جاتا ہے